ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں عوام کو آزادی ہے کہ وہ اپنی پسند کی حکومت منتخب کر سکیں یہاں مختلف سیاسی جماعتیں سرگرم ہیں جن میں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کانگریس عام آدمی پارٹی ترمول کانگریس اور دیگر شامل ہیں پسندیدہ پہلو یہ ہیں کہ عوام کو ووٹ کا حق حاصل ہے مختلف مذاہب قوموں اور طبقات کے لوگ سیاست میں حصہ لیتے ہیں ایک مضبوط آئینی ڈھانچہ موجود ہے جو جمہوریت کو قائم رکھتا ہے ناپسندیدہ پہلو یہ ہیں کہ اکثر سیاسی جماعتیں مذہب ذات پات یا قومیت کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کرپشن اور اقربا پروری نپیونزم جیسے مسائل عام ہیں کچھ رہنما عوامی فلاح سے زیادہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں میرا پسندیدہ سیاسی رہنما اروند کیجریوال ہے کیونکہ وہ تعلیم صحت اور بدعنوانی کے خلاف عملی اقدامات کرتے نظر آتے ہیں ان کی عام آدمی پارٹی نے دہلی میں جو اقدامات کیے وہ قابل ستائش ہے